हमरा आओरके जे छै ने गाममे सुविधा छै दौड़ैवला सड़को छै कुमारखण्डवला सड़क छै ओहोपर आदमी दौड़ै छै ओहोसे बढ़िआँ नहर छै एगो टोलके नजदीकेमे नहरोपर छै दौड़ैवला नहरोपर आदमी दौड़ै छै ओहो सुविधा ठिके छै

दौड़ै छै ठीक रहै छै दौड़ैवला छै आओर कि कहै छै मैदानो छै फिल्डो छै हटिओ आओर छै ठीक छै हटिओ आओर ओहो खुल्ले दुल्ले जगह छै ओहि सबमे दौड़ैमे ठिके रहै छै दौड़ैके लिए तऽ हालाँकि सबसे बढ़िआँ कुमारखण्डेवला सड़क छै इहो ठिके छै तऽ या छै ई रोड छै आओर नहर जे छै ओ तऽ सबचीज छै सब ओहिपर दौड़ैमे आओर बढ़िआँ लागै छै ओतऽसे दौड़ल आदमी गुड़िया जाइ छै गुड़ियासे फेर आपसी भै जाइ छै बहुत बढ़िआँ छै नहर सुविधा ठीक छै दौड़ै धुपैमे घुमैमे बाधबोन सबकिछुके सुविधा छै ठीक छै आओर जे छै दौड़ै छै भोरेके उठिके एहनो घुमै फिरै ले जाइ छै भिनसरे उठै छै आदमी सब जाइ छै घुमै फिरै ले कोइ रोडपर कोइ नहरपर कोइ फिल्डपर सगरे घुमै छै जकरा जेना सुविधा होइ छै घुमै जाइ छिए सबगोरे गामके बहुत लोक आदमी घुमै छै वएह सुविधा छै वएह लैके घुमै फिरै छै आदमी बढ़िआँ लागै छै दस गोरा टहलै बुलै छै या दरबरे दै छै पाँच गोरे मिलिके या असगरो जकरा जेना होइ छै सुविधा ओहि ढङ्गसे करै छै इएह छै जाइवला आओर हमरा आओरके जे छै बहुत बढ़िआँ सुविधा छै एहिमे कोनो दिक्कत नहि छै सुविधा छै बहुत सुन्दर तीन तीन जगह छै सुविधा फिल्डो छै सड़को छै नहरो छै घुमैके लिए सहिए छै एहिमे कोनो दिक्कत नहि छै

जकरा मोन होइ छै तऽ कुमारखण्डे दिस चलि आबै छै ककरो मोन होइ छै तऽ नहरे दिस चलि जाइ छिए ककरो मोन होइ छै तऽ बाधेबोन भोरके घुमै ले चलि जाइ छै लेकिन छै सुविधा ठीक छै घुमै फिरैवला हमरा तऽ लेकिन दौड़ैके छै भोरे उठऽ आओर घुमै फिरै ले चलि आबऽ घुमऽ फिरऽ अपन भरिके कतेक गोरे तऽ उठै छै तऽ कुमारखण्डे दिस हिए दै छै कहलक चलऽ एन्ने ई सुविधा छै बढ़िआँ कतेक गोरे कहलक चल नहरेपर जाइ छिए नहरेपर सुविधा छै तऽ नहरेपर चलि देलहुँ सब छै बढ़िएँ घुमैमे एहिमे कोनो दिक्कत नहि छै सुविधा छै बढ़िआँ घुमै फिरैवला घुमै फिरै छिए ठीक रहै छै सब घुमने फिरनेसे शरीरो बढ़िएँ रहै छै दरबर दै छै शरीरो ठिके रहै छै बढ़िआँ रहै छै घुमै फिरैमे अहाँके सुविधा छै ई चीजके एहिमे कोनो हमरा आओरके दिक्कत नहि छै बढ़िआँ घुमै फिरै छिए नहि तऽ हटिओपर चारि चक्कर लगै दै छिए नहि भेल तऽ